आमचो गोव्यातलो पयलींचो असो नृत्य म्हणजे फुगडी आनी आमच्या आतां भुरग्यांनी नवी नवी जीं भुरगीं येतात तेंच्यानी आपले आई काकी हेंच्या कडसून तेंच्यांनी फुगडी कशी घालतात हे शिकोवन घेतलेले आसात आनी ती आतां खंयच्याय बी अश्या एका कार्यक्रमांत ती सहभाग घेतात आनी तेच्या खातीर तेंच्यानी ती परंपरा आतांच्या भुरग्यांनी सुद्दां ती चल्लेली आसा फुडें अशें म्हाका दिसता